ایک سو پانچ اٹھارہ ہزار تین سو پینتالیس گیارہ ہزار پانچ سو ترانوے ترپن ہزار پانچ سو اکتیس پندرہ ہزار تین سو بارہ